میں لوگوں كو دیکھتی ہوں وہ بھوت پریت كو مانتے ہیں جو كہ مجھے اندھ وشواس لگتا ہے یہ ہوتا ہے كہ كسی كو جان بوجھ كر مار دو تو وہ انسان پریشان كرتا ہے لیكن میرا كہنا یہ ہے كہ جو انسان مر گیا وہ واپس كیسے آ سكتا ہے اور لوگوں كو دیكھتی ہوں بولتے ہیں اس پر تو اوپری اثر ہے اس پہ تو كرایا ہوا ہے مجھے ان باتوں پر بالكل نہیں یقین نہیں آتا مجھے یہ بات اندھ وشواس لگتی ہے اللہ سے بڑھ كر كوئی ہوسكتا ہے كیا وہی سب كو پیدا كرتا ہے وہی سب كی جان نكالتا ہے